یہ جو بینگل ہے مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی کلر دیکھیں اس کا کیسا ہے اس کا کلر کافی گندہ ہے بہت ہی برا کلر ہے جیسے مجھے چاہیے تھی ویسی تو بالکل بھی نہیں ہے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ سے منگائی اور آپ نے اتنی گندی بینگل لا کے دی مطلب جیسےکہ بوڑھے لوگ بڑے لوگ پہنتے ہیں بینگلس بالکل اسی ٹائپ کی ہے بالکل لچی سی بہت ہی گندی ہے مجھے ایسی نہیں چاہیے تھی اور کافی بڑی بھی ہے میری فیملی مجھے بہت بول رہی تھی کہ آپ نے یہ یہاں سے اتنی اچھی سے بینگل منگائی ہے لیکن یہ بینگل بالکل بھی اچھی نہیں ہے اپنی جو آپ کی چوڑی کی وجہ سے آپ کی بینگل کی وجہ سے ڈانٹ پڑی بہت زیادہ گھر میں مجھے یہ بینگل بالکل بھی اچھی نہیں ہے لگی اگر آپ چاہیں تو اس کو واپس کر لیجیے لیکن مجھے یہ بینگل بالکل نچھی سی ہے اور جیسے بوڑھے لوگ پہنتے ہیں بالکل ایسی لگی میں نہیں لینا چاہتی اس بینگل کو کلر بھی بہت ہی گندہ ہے جی